हेडफोन या इयरफोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव दिमाग पर बुरा प्रभाव डालती है इसकी वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या पैदा हो जाती है बहुत से लोग नींद में बाधा नींद न आना अनिंद्रा या यहाँ तक की स्लीप एक्नियाँ से भी पीड़ित हो जाते हैं इयरफोन सीधे कान में लगाया जाता है जो इयरपेसेज़ में बाधा डालता है इयरफ़ोन लगाने से हमारे कान बहुत तेजी से दुखते हैं और हमारे कानों से अगर ध्वनि बहुत तेज हो कुछ लोगों को बहुत तेज सुनने की आदत है तो खून भी बहने लगते हैं और और कोई भी दवाई काम नहीं करेगी और आपको पता है कान का दर्द कितना गहरा दर्द होता है